जोङो ना गुरोबा जोङो हारसाबो गुरो बर'बो गुरो सोरबा आदै माबा सावथालबो गुरो गासैबो गुरजोबो हारसा जाथियानो बर'ल' गुरा बर' हारसा ज' गुरो ओमफ्राय जोङो हारसाखौ हारसा होना ओमफ्राय सावथालखौबो सावथाल होना जिखुनु जोङो जमा ज' ज' गुरलाय लायो स्लुइस गेट हगारोब्ला मोनो नालाय स्लुइस गेट हगारोबा बिदिनो ज' ज' गुरलाय लायो ओमफ्राय स्लुइस गेट हगारनायाव ज' ज' थांनानै स्लुइस गेट हगारोबा ज' ज' गुरोबासो नाखौ मोनो आरोना मेंनानै बेनिखायनो जोङो ज' ज' गुरलाय लायो जोङो धोरोम आरिखौ बासिलाया हारसा बर' ज' ज' गुरनांगौ नालाय बिदिनो जोङो ज' ज' लोगो जालायनानै जोङो गुरहैयो हारसाफ्राबो जे लाङिजों हारसाफोरा लाङि होननाय दङ लाङि होननायजों हारसाफ्रा लाङिजों साथेयो साथेनानै हायखाङो आरो सोरबा जेखाइ बायदि खालामनानै लाङिखौहाय जेखाइ बायदि खालामनानै लाङिजों हायखाङो ओमफ्राय हारसाफ्रा बिदिनो दै सेर सेराव जेखाइ गैयै खबाइ गैयैफ्रा गुदुङाव खन'नानै हमो गुदुं गुदुं खन'नोसै ओमफ्राय गुदुङाव खन'योबा नास्राय मोनो नास्राय आरि मोनो बेखौ खन'यो ओमफ्राय जायहा जेखाइ दङ बियो गुरबाय जेखाइजों गुरबाय बालायाव सालिबाय ओमफ्राय जायहा जेखाइ गैया हौवाफोर बिसोरो जेजों सारबाय आरो जेजों सारो जेजों होसो दावनाय नुयोबा होसो होसो सारो आरो ओमफ्राय हारसाफोराबो बिदिनो लाङिजोंनो साथेयो साथेनानै हैयो ज' ज' सानै साथामजों लोगो जानानै सोरबाया खबाइ लाग्रा जानोसै सोरबाया लाङि साथेनोसै ओमफ्राय सासे सानैया जिं जिं दावखोनानै होनोसै ओमफ्राय सानैया बोखांनोसै सानैया बोखांनायनि उनाव ओमफ्राय सासेया हायखांनोसै आरो लाङिजों गुरनाया हायखांनोसै खुरै लानानै ना फिसाखौ खुरै लानानै हायखाङो ना गिदिरबा आखाइजों हायखाङो ओमफ्राय बर'फोरनि ना गुरनाया जेखाइजों खादाजों बाला बुरनोसै जेखाइजोंबो जिं जिङाव गुरनोसै आरो जेखाइजोंबो मोनो ओमफ्राय जायहा जेखाइजों गुरनो रोङो बियो जेखाइजोंनो गुरबाय जायहा जेखाइजों गुरनो रोङा बे जेखाइजों गुरनो रोङैया खादाजों बाला बुरनोसै आरो बाला बुरो बाला बुरनानै सालिबाय सालिनानै मोनो बालायावबो मोनो हाब्रुआवबो मोनो आरो हाब्रु बाला गासैबो सालिबानो मोनो आरो ना थानायाव ना गरखाइ गरखाइयाव हाब्रु जायो गरखाइ गरखाइयाव हाब्रुआव नायाबो बांसिन थायो आरो गरखाइयाव गुरोबा ओमफ्राय ओरैनो गरखाइ नङैयावबा स्राय स्रायाव बिदिनो ना बोनायाव मोनगोन आरो खाराव जेखाइजों हनाय ओमफ्राय बिदि स्लुइस गेट हगारनायबाथ' मोनखायो स्लुइस गेट हगारबा मोनो मोननाया स्लुइस गेट हगारबा साबसिन आरो दैयाबो फिसा जमा जमा थानाय दै रानबाथाय जमा थानाय नालाय स्लुइस गेट हगारबाथाय नाया मोनो आरो स्लुइस गेट हगारनानै दैया फिसा सेमलांसै नालाय सेमनायनि उनाव नायाबो मोननोसै आरो सेमबा दैया फिसा सेमलांबा नाखौबो मोननोसै आरो दै फिसा जाबा ओंखायनो दै फिसा स्लुइस गेट हगारबा ज' ज' गुरनाय ओमफ्राय लाङिजों साथेनायाथ' हारसाफोरा लाङिजों दै हगारबा खालि लाङिजों साथेखायो ओमफ्राय सोरबा माबायाबो बांगालबाबो लाङिजों साथेयो ओमफ्राय हौवाफोरो फासियाल सायो फासियालखौ माजों सायो बिसोरो फासियालखौ हारसिं सायोबाना बटलाव दै होनानै फोजावनानै गोलाव फोजावनानै मानसि हमनाय बायदि खालामो दै माबायाव स्लुइस गेट हगारोबा माबाजों फासियाल सानायजों फासियाल सायोबा बिदिनो खालामो